ہاں میں گیمنگ کمیونٹی کا حصہ رہا ہوں اور میں لوگوں کو گیمنگ کی ٹپس اور ٹرک دیتا تھا اور لوگوں کو سمجھاتا تھا گیم کے بارے میں اور معلومات دیتا تھا جس سے لوگ اس کے بارے میں سمجھتے تھے میں گیمنگ کمیونٹی کا ایک اہم حصہ رہا تھا اور میرا بہت اچھا تجربہ تھا اس ٹائم جب میں گیمنگ کمیونٹی کا ایک اہم حصہ بنا تھا